اسکول کی فیس کے بارے میں تو پوچھیے ہی مت یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر سخت سے سخت قانون بنا کر پورے ملک میں لاگو کرنا چاہیے اور تعلیم کے نام پر جو بزنس ہو رہا ہے اور جو دکانیں چل رہی ہیں ان سب کو بند کر دینا چاہیے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے پورے سال کی کم سے کم پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک فیس ادا کرنی پڑتی ہے اگر کسی بڑے اسکول میں داخلہ دلوانا ہو تو وہ اور بھی زیادہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے جو کم فیس والے اسکول ہیں ان کا معیار تعلیم بہت سطحی ہے یعنی بہت خراب ہے ہاں اگر سرکاری اسکولوں میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو فیس بھی کم ہے لیکن وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ بھیڑ وہاں بہت زیادہ ہے اور بچوں پر دھیان کم دیا جاتا ہے اور تعلیم کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل بہتر نہیں ہے